عام طور پر سفر پر جانے کے پہلے مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہم یقینی طور پر اپنے آپ کو تیّار کرتے ہیں اور بہت حفاظت سے اپنا بس کا سفر یا ٹرین کا سفر منتخب کرتے ہیں اور اس سفر پہ جانے کے لیے ہم پہلے ساری تیاری کر لیتے ہیں اپنا ٹکٹ بھی چیک کر لیتے ہیں اور راستہ بھی دیکھ لیتے ہیں کتنی دور کا کہاں ہے اور بس ہمیں کہاں سے ملے گی یا ٹرین ہمیں کہاں سے ملے گی پوری جانے کی تیاری کر کے ہر طرح کا منصوبہ بندی کر کے جب ہم اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلتے ہیں جب تک ہمیں یقین نہیں کہ ہمارا ٹکٹ کنفرم ہے ہم ٹرین کے لیے نہیں نکلتے جب تک ہم کنفرم نہیں کہ ہمیں بس نہیں ملے گی ہم اپنے گھر سے نہیں نکلیں گے اور گھر سے نکلتے وقت ایک بار اور کنفرم کر لیں گے کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوغا اور کہاں پر ختم ہوگا ٹکٹ ہمارے پاس ہے سامان سب موجود ہے یا نہیں